हमारे क्षेत्र में इस पुल के पास मन्दिर है मार्कण्डेय जी का मन्दिर है जो कि बहुत लोगों को पसन्द है बहुत धार्मिक है और बहुत से लोग घूमना यहाँ पसन्द करते हैं क्यों उसकी मान्यता अच्छी है वहाँ पर मेला लगता है और वहाँ से गंगा जी भी प्रभावित होती हैं प्रवाहित रह हैं वहाँ से गंगा जी प्रवाहित होती हैं लोग वहाँ पर आते हैं डुबकी लगाते हैं और शंकर जी का तो मार्कण्डेय जी का मन्दिर है वह भव्य है वहाँ पर दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इसीलिए वह क्षेत्र घूमने के लिए पसन्द करते हैं लोग वहाँ पर आते हैं धार्मिक भी है घूमने की जगह भी है गंगा जी हैं और घूमने लायक जगह है और एक है गाज़ीपुर के उत्तर साइड में जन्गीपुर के आसपास में जो जगह बद्धोपुर के वहाँ पर भी लोग घूमने के लिए आते हैं अच्छा सा मन्दिर है घूमना पसन्द करते हैं क्योंकि वहाँ पर भगवान की कलाकृतियों का दर्शन करा किया जाता है जो कि चलचित्र में जैसे काशी विश्वनाथ जी में है वैसा वहाँ पर दिखाया जाता है तो लोगों को वहाँ पर भी देखकर अच्छा लगता है तो लोग वहाँ पर भी जाते हैं और ऐसी कई जगहें हैं जैसे हो गया अपना चूचकपुर में भी है बाबा का मन्दिर यह है हमारे क्षेत्र में ये तीन चार धार्मिक अस्थल हैं जो कि देखना भी चाहिए और और देखने लिए लोग पसन्द भी करते हैं क्यों का सवाल है क्योंकि वह धार्मिक है धार्मिक लोग आते हैं वहाँ पर दर्शन करते हैं वह मन्दिर में जो भी है चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है यहाँ पर जो भी आता है वह अपने मन में जो भी इच्छा रखता है वहाँ पर आने से डुबकी लगाने से दर्शन करने से वह पूर्ण होती है इसलिए सबकी मान्यता है वह बढ़ जाती है इसलिए लोग बहुत संख्या में घूमने के लिए आते हैं और घूमना पसन्द करते हैं इसलिए ये दो चार जो जगह हैं धार्मिक भी हैं वह घूमने के लिए पसन्द भी लोग करते हैं इसलिए हर साल वहाँ पर एक मेला लगता है उसमें लोग आते हैं और घूमना पसन्द करते हैं घूमते भी हैं घूमना अच्छा भी लगता है जो भी उनकी भी यह अपने मन को शान्ति मिल जाती है घूमने से और दिल ख़ुश हो जाता है हर साल लोग सावन के महीने में आते हैं और घूमना उन लोग को अच्छा लगता है उनकी मनोकामना भी पूरी होती है सब हो जाता है अपना काम धन्धा छोड़कर लोग घूमने के लिए आ जाते हैं यह मान्यता है कि दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है इसलिए वह क्षेत्र में घूमना पसन्द करते हैं